हँ हेलो कइ लए नहि काम करय कइ लए नहि काम करय अबै छी

हँ तऽ तऽ हँ तऽ एक दिन एक एक दिन एक दिन बीचके एक दिन जे अयतै टाइमसँ नहि अयतै तऽ कहब नहि सभ दिने टाइम टाइमसँ टाइमसँ ने अबैके चाही नहि आधा घंटा लेटसँ दस मिनट लेटसँ ने आबै जाइत छी तऽ काम तऽ तऽ करबे करै छी झाड़ू पोछा ठीकसँ नहि लगाइ छी आधा बहारैत छियै आधा रहि जाइत छै गन्दा लागले रहि जाइत छै तऽ तऽ काम जे करै छी काम मतलब नहि ठीकसँ साफ सुथर होइ छै आधा काम करैत छी आधा कपड़ाओ नहि ठीक

कपड़ो नहि ठीकसँ फ्रेश होइत छै लगले रहल जाइ छै तऽ ओहन कपड़ा खीँचै छै हँ ह्म्म बर्तनमे पीरी लागल रहैए केना बर्तन धोइत छी आँय लोहियामे तेलके दाग रहबे करै छै तऽ केना मँजैत छी अच्छा ठीक अछि तऽ आइ काल्हि तऽ कोइ बढ़िआँवला जे तऽ कोन साबुन अच्छा हइ आओर कोन पाउडर अच्छा हइ अच्छा अच्छा ठीक हइ ठीक हइ अच्छा ठीक हइ